डेंगू बुख़ार के लिए रोकने के उपाय मच्छरदानी का उपयोग करते हैं और उसके बाद नाली में जो है फावड़ा लेकर उसको सफ़ाई करते रहते हैं और उसके बाद नाली को में जो है वैक्सीन का प्रयोग करते हैं पाउडर डालते रहते हैं समय समय पर और अगल बग़ल भी हम लोग साफ़ सफ़ाई रखते हैं और प्रतिदिन और उसके बाद किसी को दवा के लिए उपयोग आवश्यकता होती है तो डाक्टर के पास जाते हैं और उस पानी भी चढ़वा लेते हैं दवा भी देते हैं सुई भी लो हो जाता है और उसके बाद ठीक ठाक भी हो जाता है और उसके बुख़ार के लिए भी जो मले जो डेंगू बुख़ार है मलेरिया है उसके मत उसके लिए मच्छरदानी और जो कि घर को साफ़ सफ़ाई रखते हैं अंडे का छिल्का भी भी उस में प्रयोग करते हैं और म जो जो नीम का पत्ता है उसका भी जलाते हैं उनको भी जलाते रहते हैं बराबर और उसके बाद जो है